टीह जून उणिवीह सौ उणानवे छह फेबररी ॿ हज़ार अरिड़हं ॿ सेप्टेंबर उणिवीह सौ ॿियानवे उणिवीह नवंबर उणिवीह सौ ॿाहठि पहिरीं जनवरी उणिवीह सौ नवे